जीअं त असांजे आसिपासि केतिरा ई साधन आहिनि जंहिं ज़रिए असांखे ख़बर चार मिलंदी आहे जीअं त आहे इखबार टी वी असांजे आसिपासि केतिरा ई माण्हू आहिनि जेके इखबारूं छपींदा आहिनि ऐं घरु घरु पहुचाईंदा आहिनि ऐं सिंधियुनि माण्हुनि खे पंहिंजे आसिपासि थियण वारनि वाक्यनि जी ॼाण मिलंदी आहे हुनजे अलावा असांजे टीवीअ में बि केतिरा ई सिंधी चैनल आहिनि जेके असांखे टीवीअ रस्ते खबरूं पहुचाईंदा आहिनि ऐं रोज़ु मरह जी सभु असांखे ॼाण इखबार ऐं टीवीअ ज़रीए मिली सघंदी आहे